ایک بار میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہائیکنگ پر گیا تھا آننتاگری ہیلس اور وہ میرے لئے سب سے یادگار یہ تھا کہ ہم لوگ جتنے تھے سارے اسکول کے دوست تھے ہم نے ساتھ پڑھائی کی اور جب ہم گھومنے ساتھ نکلے تو وہ میرے لئے ایک یادگار لمحہ بن گیا یادگار لمحے میں چار چاند لگانے والا موقع یہ تھا کہ ہم جب پہاڑ پر پہنچے اور سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا اور ہر طرف اورینج لائٹ پھیلی ہوئی تھی اِسی منظر میں سامنے سے چار ہرنیں بھاگی اور وہ بھاگ تو زمین پر رہے رہی تھی لیکن لگ ایسے رہا تھا کہ وہ ہرنیں سورج پر سے بھاگ رہی تھی